खुलुमबाय जोङो साननैसेनि सिगां मोनसे फार्म खुलिदोंमोन बयलार दाउनि लोगोसे आलादा जायगायाव जोङो अमानिबो फार्म खुलिदों अह बे फारामाव जोङो फिफटिन हानड्रेडसो दाउ लाखिनो हानाय केफासिटि खालामदों बियाव जोङो दाउफोरखो फिसायावनो लाबोनानै जोङो एसे जोथोन लानो गोनां जायो फिसायाव लाबोबा दाउफोरा जिथिया फिसा थायो बिसोरो बुहुत सेनसेटिभ जायो ब्रइलारफ्रा बिखायनो जोङो बेयाव गिबि गिबियावनो जों बियाव फार्स्टआव अह जुजाइ सारो बिनि सायाव निउस पेपार होनानै फिफटिन देसजों टेन टु फिफटिन देस बिफोरबायदि दोनो बिनि उनाव जोङो जायगाखौ एसे गुवार खालामनानै बेयाव बिसोरखो खथा खथा खालामनानै दोनो अह बिदि दोन्नायाव जोङो जुजाइ होनानै दोनो मानो होनबा बिसोरो थान्दाखौ बारा सैज' खालामनो हाया ओह बिदिनो जोङो जेसांनो देरलांगोन जों जायगाखो एसे गिदिर गिदिर खालामलाङो बिसोरो आरो बारा गर'मावबो थानो हाया बिखायनो जोङो जों जिथिया एसे बोथोरा थान्दा जायो जों साइटनि जि माने जों मोनसे प्लास्टिकनि वालबायदि बानायना होयो बिखो जों थान्दाबा खोलैना होयो लोगोसे गरमबा जों थिखांनानै होयो लोगोसे मालाबा मालाबा जोबोद बांद्राय गरम जाबा जोङो बिदिनो फेननिबो बेब'स्था खालामना होयो बिदि होना होनांथारगौ नङा फेनखौ जुन जुलाइ बिदि मासाव जुदि नोंथांमोना जुदि बिदि दाउफ लायो एबा बिदिनो जाफोर लाबोयोबा नोंथांमोननि फार्मआव बिदिनो जों नोंथांमोनाबो जोथोन लानो गोनां जागोन बिदिनो जोङो लास्ट जुन जुलाइयावबो लादोंमोन बेयाव बेफोरबायदि जों खालामनो गोनां जादोंमोन लोगोसे बै जुजाइफोरखौ खेबसे होनायानो होनायाव बिखो गारबाय थानोथ' हाया जोङो दिनाव खोननै खरि एरनानै होबाय थानांगौ बिदिनो एरनानै होबाय थाबाथाय बिथांमोना जि गेस जायो बे गेसआ बायहेर जायो बिखायनो दिनाव खोननै खरि एरबाय थानांगौ एरबाय थाबाथाय गेस जाया बिदिनो जोङो बिफोरबायदि जोथोन लानाय जायो प्लास बाइसिकुरिटिखौ जोबोद फल' खालामनो गोनां जायो नोंथांमोना बाइहेरनिफ्राय थांबा बै मोजाहै आइथें आखाइ सुनानै हाबनांगौ इदि आरो अनारफ्राबो इदि खालामो लोगोसे बाइहेरा मानसिखौ हाबहोनो होनाङा जोंबो बिदि बाइहेरा मानसिखो हाबहोनो होआ हाबनो होआ बाइसान्स जुदि सोरबा हाबोबा पटास दैआव आइथेंखौ सुनानै मोजाङै हा थां हाबहोनो हाबहोनांगौ आरो बिबायदि खालामनाय जायो ओमफ्रायो आफटार बेटसा जुदि दाउखो जोङो जिथिया माने फाननो हानाय जागोन बे फाननाय हानायनि उनाव बिखो जोङो फानजोबबाथाय बै सिगांनि जि जुजाइ दोङोमोन बिफोरखौ गारजोबनांगौ गोजानाव लोगोसे उनाव बेयाव ब्लिसिं पाउदार बिफोरजों मोजाङै सुफिननानै टेन टु फिफटिन देस बे जायगाखौ दोन्थ'नो दोन्थ'यो बिदि साखोन सिखोन खालामनायनि उनावसो टेन टु फिफटिन देसनि उनाव आरो गोदान बेटस सोनो हायो आरो बिदि बिफोरबायदिखौ फल' खालामनांगौ बाइसिकुरिटिया जोबोद गोनां बिदिनो अमायावबो सेम अमा फार्म पिगारि मोनसे दङ पिगारियावनो बेफोरबायदि बाइसिकुरिटिखौ फल' खालामनांगो गुबुन मानसिखो हाबहोनो होनाङा आरो जुदि नोंथांमोना मोननैखौबो खालामदों जायगाया गोजान गोजान जानांगौ आरो नोङो अमायाव आदार एबा अमाखौ दांनानै लोगो लोगोनो नोङो बै दाउनि फार्माव हाबहैनाङा बिदिबा माने दाउवा थैनायनि जोबोद सान्स थायो बिखायनो जुदि बिदि खालामोबा मानसिफोरा बेलेग बेलेग लानाया मोजां आरो जुदि बेलेग मानसि गैयाबाबो नोंथांमोना मोजाङै आइथें आखाइ सुनानै बिदिबा बिनि उनाव दाउनि फारामावबो हाबहैनो हायो बिदिनो बिफोरबायदि खालामबा मुलाम्फाबो मोनो जोबोद खालामनांगौ दानि जुगाव खामानिया जेबो माबा गैया गोदोर फिसा गैया जिखुनु खालामनानै जों गावनि थांना थानायनि लामा राहा लामखो दिहुननो हायो बिखायनो आङो गासैखौबो खनसे ट्राइ खालामनो हायो बिफोरबायदिनो जोबोद कोमपानिफोरबो दङ नोंथाङा जुदि दाउखो गावनि फैसाजों बिफोरबायदि बायनानै फिनानै फाननो हायाब्लाबो बिदिनो कोमपानिजों रायलायनानै न'खा आन्थाब बनायनानै कोमपानियानो दाउ फिसा होगोन आदारबो होगोन उम बिथांमोनखौ फेदेरना होनांगौ बिनि फेदेरना होनायनि नोंथांमोननो बिथांमोना प्रफिटखो होगो होयो बिफोरबायदिबो खालामनो हायो बिदिनो बिदि खालामबा जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बिदि खालामनो सान्दोबा बिदिनो लकेलाव सोरनिबायावबा सोंबाथाइ नोंथांमोना बेफोरबायदि कम्पानि पलिट्रि कम्पानिनि नाम्बारफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना जायगा दङब्ला ट्राइ खालामनो हायो बिदिनो बिखिनिखौ बुंनानैनो आङो दिनै आंनि जि पलिट्रिनि एक्सपिरेन्स ओह बिखिनिखौ बुंनानै आं फोजोब्बाय गोजोन्थों